हलो हा असांजी छा मदद कयव असां हिते सूरत शहर में नवा आया आहियूं असांखे सूरत शहर जो काई जानकारी कोन्हे असांखे थोरो घुमणो फिरणो आहे त उनजी कोई सुविधा बुधायो कीअं कोई रेस्टोरंट होटल वगै़रह कुझु या धरमशाला हुजे त

हा अच्छा

ॿ ॾींहं ॿ ॾींहं भेण ॿ ॾींहं चयोमाव न ॿ ॾींहंनि जेको अच्छा असां अच्छा त असांखे तव्हां टेक्सीअ वारे जो नंबर ॾई छॾियो त असीं बसि इहेई घुमण जे हिसाब में ई चउ पिया न ॿियो खाइण पीअण जूं किथे

हा अ भेण असांखे बजेट पंहिंजे पूरो सारो आहे वधीक कोन्हे त उन हिसाब में असांखे ॿुधायो त धरमशाला कहिड़े एरियो में किथे उनजो पतो हा ठी हा त ठीकु आहे तव्हांजो वॾो धन्यवादु महिरबानी जय झूलेलाल